जिबा नैजिद' थामजिस्नि ब्रैजि दाइन बाजिब्रै द'जिसे स्निजिनै दाइनजिगु सेजौ जिथाम नैजौ नैजिब्रै थामजौ थामजिबा ब्रैजौ ब्रैजि गुजौ गुजि जिरोजा जिस्निजौ गुजिरोजा